सहरसामे स्वास्थ्य सुविधाके लेल एहिठाम जिलास्तरीय चिकित्सालय अछि लेकिन ओहि चिकित्सालयमे अत्याधुनिक जे सुविधा अछि चाहे ओ एक्स रे हो चाहे ओ फार्मेसी होइ इत्यादिके पुर्ण आभाव अछि कोविड महामारीके अन्तरालमे अस्पतालक दुर्गति छल अस्पतालमे डॉक्टर आओर स्टाफके पुर्णतः आभाव रहैत छल लोक त्राहि त्राहि करैत छल कतहुँ ने कतहुँ पैथोलॉजीके सुविधा छै आओर यदि पैथोलॉजी छै तऽ ओहि पैथोलॉजीमे ओ गलत ढ़ंगसँ जाँच होइ छै तऽ हम स्पष्ट रुपसऽ कहब जे सहरसामे स्वास्थ्यके स्वास्थ्य सुविधाके लेल नीक अस्पताल हो नीक फार्मेसीके स्थापना हो आओर नीक पैथोलॉजीके ओ निर्माण हो जाहिसँ लोकके नीक सँ नीक जाँच होनि ताकि एहि जाँचमे आओर जाँच भेलाकेँ पश्चात ओ अपन इलाज नीक जकाँ नीक तरहेँ कराबथि याह हमर इक्षा अछि